बच्चे सब को बारिश उरिश होता है तो अच्छा से गे अति बना नाव बनाता है पानी में दहलाता है पंटिंग करता है तो गुड़िया बनाकर उस उसको अच्छे से पेंटिंग करता है कलर डालता है उसमें हर कलर हरा नीला पीला आसमानी सब कलर डाल के गुड़िया को अच्छे से बनाता है बच्चे सब फिर अपनी किताब में पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी अच्छे से बनाते हैं चित्र उसमें अच्छे से रंग देते हैं अच्छे से अथी करके बनाते हैं कलर डालकर फिर उसमें चित्र आता है तो उसको भी अच्छे से करते हैं बच्चे बैठकर चित्र बनाते है बनाकर अच्छे से रंगते हैं सब कलर से रंग के अच्छे से अधिक करते हैं फिर ऊ पुतला बनाते हैं उसको भी अच्छे से बनाकर उसमें आँख ऐसी बना देते हैं गोल बना देते हैं पैर बना देते हैं उसमें लगा देते हैं चोटी बान देते हैं गुड़िया को अच्छे से बनाकर उसकी चोटी ऊटी बानकर अच्छे से सुरक्षित करते हैं बच्चे फिर अपना बच्चे चित्र बनाते हैं गुलाब के फूल में भी डिजाइन करते हैं कमल के फूल बनाते हैं उसमें भी अच्छे से डिजाइन करते हैं बैठकर सब कलर डालकर अच्छे से नीला पीला आसमानी हरा बुलु सब रंग के मनाते हैं अच्छे से बच्चे बनाते हैं उसके भी बाद अच्छे से बच्चे बैठकर किताब लेकर उसमें चित्र बनाते हैं उसमें भी अच्छे से बनाते हैं उसको भी कलर करते हैं हरा पीला नीला सब रंग से कलर कर देते हैं पुतला बनाते हैं गुड़िया उसको भी अच्छे से गुड्डा गुड्डी बनाते है उसको भी अच्छे से बनाकर चोटी बानकर कपड़ा पहनाकर अच्छे से लगा देते हैं रेशम उशम म लगाकर उसको पुतले को गुड्डा गुड्डी को तैयारी कर देते हैं अच्छे से तैयारी करके अपना बच्चा सब बैठ जाते हैं खेलने के लिए लेकर अपना पढ़ाई करते हैं तो लेकर चित्र बनाने लगते हैं उसमें हर कलर डालते हैं पढ़ाई करने भी उसमें घर बनाना रहता है उसमें भी घर बनाते हैं तो बच्चा अच्छा से घर बनाता है बैठकर उसमें सब कलर डालता है बैठकर हरा नीला पीला आसमानी सारे कलर डालकर अच्छे से बनाता है फिर बच्चे सब को इस्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो आता है सब अच्छे सुरक्षित कलर बनाने के लिए तो बनाते हैं बनाकर रखते हैं